हमर प्रिय पोथी विद्यापतिक लिखल पुरुष परीक्षा अछि पुरुष परीक्षामे विद्यापति युवक मने युवा वर्गकेँ मे कोन कोन गुण होयबाक चाही ओकर जे छै से एकटा खिस्साक माध्यमसँ ओहि गुणकेँ जे छै उद्धृत केलखिन हँ हर युवक आओर युवतीमे हर जनमे गुणक जे छै से कोन कोन सञ्चार होइ छै आ गुण ओकरामे जे छै से कते ध्रुतगति से सञ्चरित हेतै ओकरा की की करबाकेँ चाही जे ओकर संस्कार जे छै से आगाँ बढ़तै ओहि खिस्साकेँ माध्यमसँ विद्यापति से लिखलखिन हँ तैॅं ई पोथी हमरा जे छै से खुब प्रिय पोथी अइ आ ओकरा हम बार बार जे छै से पढ़ै छी आ ओहि कहानीकेँ माध्यमसँ युवामे सेहो जे छै से एकरा हम सञ्चार करै छी